मेरी फैमिली बिच छे मेंबर न ते छे मेंबर है'न जेह्ड़े ओह् मेरे दादी पापा मम्मी मेरी दौ भैनां ते इक्क में अस छे मेंबर न ते मेरी फैमिली बी बड़ी इक निक्की नेही फैमिली ऐ ते जेह्ड़े अस कुद्द बिच रैह्ने आं ते मेरा नांऽ अंकुश कुमार ऐ ते मेरे फ्रेंड जेह्ड़े न ओह् कॉलेज बिच पढ़दे न ते में बी कॉलेज बिच पढ़दा आं पंज पंज फ्रेंड न जेह्ड़े मेरे ओह् बड़े गै मेरे मतलब मेरे कन्नै गै रौहंदे न कॉलेज बिच असें किट्ठे रौह्ना किट्ठे जाना घुम्मने गी किट्ठे गै खेढने गी जाना ते असें किट्ठे किट्ठे रौह्ना ते मेरे जेह्ड़े इक ऐ तां ओह् ऐ विजय विजय इक फ्रेंड बी ऐ ते दोस्त जान बी अपने गै म्हल्लेदार ऐ ते ते इसदे कन्नै में बारां साल तों रौह्ना किट्ठे ते बाकी जेह्ड़ा दूआ आई गेआ रोहित ते रोहित मेरे स्हाबै इक दोस्त बी ऐ ते दूआ मेरे मामु दा जागत् बी ऐ ते एह् मंडलोए दा रौह्ने आह्ला ऐ इस्सै कन्नै गै में चार साल होई जाने जेह्ड़े मतलब दोस्ती होए दे ते बाकी अस बड़े बड़े अच्छे फ्रेंड बी है'आं ते भ्राऽ बी ते इकजुट्ट ऐ साढ़ा ते त्रीया जेह्ड़ा आई गेआ तां ओह् मनीष ऐ मानतलाई दा रौह्ने आह्ला ऐ ते जिसदे कन्नै में कॉलेज बिच मुलाकात होई ते अस किट्ठे हाॅस्टल रौह्ना लगे ते कन्नै एह्बी साढ़े कन्नै गै रौह्ना लगे तां इक रूममेट बी बनी आ ते दोस्त बी शैल दोस्त बी आखदे जि'नेंईं ते बाकी इक मेरा आई गेआ दोस्त अरुण जेह्ड़ा में ओह्दे कन्नै बचपन कोला पढ़ेआ ते बचपन कोला पढ़ेआ ओह् मेरे कन्नै गै पढ़ेआ ते में ओह्दे कन्नै असें केईं हांडी खेढने जाना उठी कबड्डी बगैरा खेढनी किट्ठे किट्ठे कबड्डी खेढनी जि'यां रिसेस दे टाईम रूट्टी खाई खुइयै असें चली जाना खेढने ई फ्री टाईम होऐ जिस टाईम तां असें तां बी कबड्डी लग्गी पौना खेढना ते जिस बेल्लै केईं हांडी साढ़ियां शर्टां बी फट्टी जंदियां हियां ते जे असें ईं घर जाइयै मार बी पौंदी ही ते दूए रोज़ असें टीचर केईं हांडी असें क्लासां बंक करियै चली जाना एह् जादैतर दसमीं बारहमीं ञारह्मीं बारह्मीं बिच चलदा रेहा ते बाकी ठीक ऐ प्ही